میں نے فن کا ڈرائنگ فنکار ہونے کے ناطے جو میں نے چیز چیز سیکھی ہے وہ یہ چیز سیکھی ہے کہ ڈرائنگ کے ذریعے ہم اپنے کھیالوں کو ہم ایک آرٹ کے ذریعے ڈرائنگ میں ہم بیاں کر سکتے ہیں ہم اپنے ان کھوبصورت خیالوں کو ہم ایک رنگوں سے ہم بیاں کر سکتے ہیں اور یہ میں یہ بھی ایک فائدے مند ایک میرے مطابق جو فائدے مند ہے وہ اس طرح سے ہے کیونکہ ہم اگر کچھ بیٹھے ہیں یا بور ہو رہے ہیں یا ہم کسی ایسے مشکلوں سے گزر رہے ہیں جو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ہم ڈرائنگ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہم اپنے سبھی ان پرانے ان چیزوں سے باہر نکل جاتے ہیں اور ہم ڈرائنگ کرتے وقت ہم کھو جاتے ہیں ان رنگوں میں اس میں ہم ایسے کھو جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ میں یہاں کی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں تو اس لیے میں نے تو سے یہی چیز سیکھی ہے کہ اپنے جو خیال ہیں اپنے جو خوبصورت خیال ہیں انہیں ہم بیاں کر سکتے ہیں ڈرائنگ کے ذریعے سے جو بےحد خوبصورت لگتے ہیں